ज्यादातर जेहडियां मतलब हैन पीने आहली चीजां अस बनान्ने होन्ने बडा कुछ होंदा रोअफजा होई गेआ जां लस्सी होई गेई मिट्ठी लस्सी जां फिह नमकीन लस्सी जां फिह् चाह् होई गेई कश्मीरी काहबा होई गेआ जां फ्ही निबूं पानी होई गेआ गुंदकतीरे आहला पानी होई गेआ गूंद कतीरा अस दुद्धै च पाइयै खन्ने होन्ने बडियां सारियां चीजां ना पीने आहलियां गर्मी च निंबू पानी होई गया लस्सी होई गयी नमकीन चाह् जां मिट्ठी मिट्ठी जां इयां इयां खंड खुंड पाइयै गै बनांदे ना पर नमकीन लस्सी साढ़े इत्थै इयां बनांदे कि मसाले मसोले आई गे जियां पूतना धनियां मर्चा कोई जीरा शीरा पाइयै कुट्टी ऐ मसाला बनाइयै फ्ही ओह् पाना देही बिच ते ओह् लस्सी बनानी ओह् फिर रुअफजे आहला पानी साढ़े इत्थै होंदा नेईं केह् होऐ छबील लग्गी दी होऐ जां फ्ही जां फ्ही बी होऐ कोई निर्जला एकादशी होऐ ते ओहदे बिच लोग जेहड़े होंदे ओह् रुअफजे आहला पानी पलांदे लोकें गी ते ओर केह् चाह् शाह् होई गेई चाह् काफी गूंद कतीरा होई गेआ ठंडा होंदा गूद कतीरा लोग इयां गर्मिये च पींदे न तसीर जेहदी बी तसीर जेहदी बी अगर गर्म होऐ ते ओह् गूंद कतीरा होंदा उसी सेडिय़ै रक्खी ओड़ना जां फिह् पानी पाइयै गै पी ओड़ना जां फ्ही मतलब ज्यादातर लोग ठंडे दुद्धै च पाइयै पींदे ते आखदे कि गर्मी ठीक होंदी जलजीरे आहला पानी बी ऐ कशमीरी काबा बी बड़ा इत्थै पींदे साढ़े इयां कश्मीरी कहवा होंदा उसी पानी पत्ती नेईं होंदी उसी पानियै गी गड़काना ते फ्ही बदाम कुट्टी शुट्टियै ओह् पाने ओहदे बिच ते ओह् बी चलदा साढ़् इत्थै बड़ा